हलो नमस्कार

हाँ मिल जाएगा देखिए पनीर तो है हमारे यहाँ दो सौ अस्सी रुपये किलो जो अएं और दूध है सत्तर रुपये किलो जो दूध जिसको दूध देते हैं पानी वानी का मतलब नहीं है पानी नहीं होगा अगर एक बूंद भी पानी हो तो आप बता दीजिएगा बिल्कुल वापसी है मेरी हाँ जितना लेकिन एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमको कल हाँ कि हमको जिस दिन कल आपका प्रोग्राम है तो आज हमको यह बताइए आप कि भैया हमको इतना इतना माल चहिए हाँ हाँ वह अब नहिं व्यवस्था मेरे पास होती है लेकिन जैसे हमारे पास एडवांस लगे होते हैं जैसे आपका एडवांस हो गया तो हम उस हिसाब से काम करेंगे ना बात एडवांस की नहीं है बात कहने कि मतलब यह मेरा यह है कि आप एडवांस चाहे दस रुपये दे जाइए लेकिन बात जैसे हो जाती है तो उसमें यह हो जाता है कि हाँ हमको फलानी जगह हमको इतना माल भेजना है हाँ हाँ कोई दिक़्क़त नहिं आधा जमा करा दीजिए आधा ना हो तो जो हो कार्यक्रम कराने के बाद हमको दे दीजिए यह तो अपने धंधे की बात है तो धंधे में आदमी यह नहिं कहता कि नहिं हमको पूरा पहले पैसा चाहिए क्योंकि अब व्यवहार भी कुछ होता है आदमी का दूध में देखो एक पर्सेंट पानी नहीं है और एक और उसमें आप दूसरी जगह आप पता कर लीजिए दूसरी जगह आपको अगर सही दूध मिलता है मेरे यहाँ से हाँ नहीं नहीं हमारे दूध में अगर पानी मिला तो यह समान जितना कैन आपके यहाँ जाएगा तुरंत वह आप उसको वापस करवा दीजिए कि इसमें पानी है भाई आपके यहाँ यह भाई हलवाई तो लगेगा ही तो वह तो यह बता हि देगा कि दूध में पानी है कि नहीं है हाँ तो बस अगर आपके आपके यहाँ दूध में पानी हो हम भेजें जो कैन और दूध में पानी निकल आए तो आप वह कैन उठवा के तुरंत सारे वापस करवा दीजिए हाँ हाँ तो बस वही है ना इसीलिए मैं पैसा खरा लेता हूँ हम हम पैसा उ देखिए हम हमको दो रुपये कम चाहिए हमको ईमानदारी चाहिए हमारा व्यवहार होना चाहिए लेकिन चीज़ जो आएगी उसमें एक पर्सेंट भी हमारी कोई ग़लती नहीं निकाल पाओगे यह है और रेट में कन्सेसन उतना ही है रेट में यह है कि जैसे नहीं है तो हमको आप दो दिन बाद दे जाइए वह हमको मंज़ूर है लेकिन रेट में हम कोई कसरत नहीं करते हैं इसीलिए हमारा फ़िक्स रेट है और लिखकर हमने रखा है नहिं माल मिलेगा माल आपको जितना बताएँगे कुंटल दो कुंटल चार कुंटल दस कुंटल जितना बताएँगे ऊ सब मिलेगा हाँ हम पैसा जब आपसे जब आप बढ़िया पैसा ले रहें तो माल आपको बढ़िया ही देंगे हम ख़ुद ख़ुद आएँगे आपके यहाँ जब माल देंगे तो हम ख़ुद आएँगे भाई हम देखने आएँगे कि हमारा माल शिकायत है कि शिकायत है कि नहीं है वही हमारा कहने का मतलब है ना हम एक जगह